हॅलो मॉम्स किचन म्हाका एक ऑर्डर दिवपाक जाय आशिल्ली तुमची ऑर्डर म्हाका वीस तारखेर मेळटली आं बरें आसा तर म्हाका पांच कील बिर्यानी एक किलो रायता आनी चार कील फ्राय चिकन जाय आशिल्लें पूण एक सुचोवणी आसा तुमची डिलीवरी घरा पावता म्हटल्यार तें गरम आसपाक जाय तुमी ती डिलीवरी इन्सुलेटेड बॅग्स वा आयदनां वापरून करची आयदनां पॅक करची आनी डिलीवरी करची बरें